آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہندوستان کی سرکاری زبان کون سی ہے اس کے لیے میں مختصر جواب دے سکتا ہوں کہ ہندوستان کی سرکاری زبانوں میں ہندی اور انگریزی شامل ہیں آئین ہند کے مطابق ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں مرکزی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جبکہ انگریزی کو بھی سرکاری کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن صوبائی طور پر دوسری زبانوں کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جیسے ہمارے بہار میں اور یوپی میں بی یوپی میں بھی اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اسی طرح دوسرے صوبوں میں دوسری مقامی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں تسلیم شدہ زبانیں بھی ہیں جنہیں ریاستی بائیس سطح پر سرکاری زبان کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے یہ زبانیں ہیں بنگالی کشمیری ہندی گجراتی پنجابی مراٹھی سندھی سنسکرت اردو تیلگو تامل یہ تمام زبانیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی سمجھی جاتی ہیں اور کئی ریاستیں اپنی علاقائی زبان کو بھی سرکاری زبان کے طور پر اپناتی ہیں ہندوستان میں سرکاری زبانوں کے علاوہ بھی کئی علاقائی اور غیر سرکاری زبانیں عام بول چال میں استعمال ہوتی ہیں ملک کی لسانی تنوع کے باعث مختلف ریاستوں اور علاقوں میں متعد متعدد زبانیں بولی جاتی ہے یہاں کچھ عام طور پر بولی جانے والی زبانوں کی فہرست دی گئی ہے یہ زبانیں ہندوستان کی لسانی اور ثقافتی تنوع کی عکاس ہیں اور بہت سی زبانوں کی جڑیں قدیم ہندوستانی تاریخ اور ادب میں ملتی ہیں